جی آج کے دور میں میں تصویر کھیچنا ایک عام بات ہے میرے اندر یہ عادت تو زیادہ نہیں ہے کیونکہ میں ابھی طالب علم ہوں اور پڑھائی سے فرصت نہیں مل پاتی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ تصویر اور سوشل میڈیا کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے شوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹفارم ہے جہاں ہم اپنے دوستوں اور دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں اور ایک گہرا تعلق قائم ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی زندگی کی خبر سوشل میڈیا کے ذریعے ہم رکھتے ہیں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 چاہے وہ فیسبک ہو یا انسٹاگرام ہو یا پھر دوسرے پلیٹفارم ہوں میں ہر جگہ اپنی تصویر پوسٹ کرتا ہوں تاکہ اپنے بارے میں لوگوں کو بتا سکوں کہ میں کون ہوں کہاں ہوں کیا کر رہا ہوں